हलो फ्रेंड्स मां सोशल मीडिया जे प्लेटफ़ॉम ते इंस्टाग्राम हलाइण पसंदि कंदी आहियां त इंस्टाग्राम में जेके रील्स ठाहींदा आहिनि अॼुकल्ह उहे ॾिसणु में त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे आउं जेॾी महिल असां घुमण वेंदा आहियूं सभु फ्रेंड्स गॾिजी करे त उहे दोस्त गॾिजी करे वेंदा आहियूं त उहो बि असां रील्स ठाहींदा आहियूं त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पर इहा ॻाल्हि आहे त हिकु दफ़ो अॻरि इंस्टाग्राम में रील्स ॾिसणु चालू कया त जाम टाइम वेस्ट वेंदो आहे ॾाढो टाइम हली वेंदो आहे ख़बर ई न पवंदी कीअं अधु कलाक थी वियो अधु कलाक लाइ सोचींदा आहियूं त कलाक थी वेंदो आहे कलाक लाइ सोचींदा आहियूं त ॿ कलाक थी वेंदा आहिनि इनकरे उहो थोरो संभाले करे यूज़ करणु खपे